شادیوں جیسی بڑی تقریبات کے دوران بڑی مقدار میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈرام وغیرہ لا کر رکھ دیتے ہیں اور برتنوں کا انتظام کرتے ہیں گلاس کٹوری اور جگ جس میں پانی رکھا جائے اور پھر اس کے بعد جو جس میں لوگ ہاتھ دھوئیں گے تو اس کے لیے الگ سے پانی رکھتے ہیں جو ہلکا گندہ ٹائپ کا ہوتا ہے گندہ اس کو نہیں کہیں گے لیکن اس میں کچھ ٹنکی وغیرہ کا ملا رہتا ہے اس لیے اس میں رکھتے ہیں اور پینے کے پانی کے لیے ہم یا تو کسی لوگوں کو لوگوں لوگوں کو بول دیتے ہیں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں اور وہ صاف پانی کا انتظام کر کے رکھتے ہیں ایک یہ اور دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بسلیری وغیرہ کی کمپنی کو بولتے ہیں آڈر منگاتے ہیں اور بہت سارے بہت ساری مقدار میں منگاتے ہیں اور لوگ اسے پیتے ہیں اور یہ زیادہ سہولت کا سہولت کی سہولت کی اس میں زیادہ سہولت ہے کیونکہ بوتل وغیرہ جب لوگ لے لیتے ہیں تو ان کے پاس اپنا ہو جاتا ہے اور وہ جب پینا چاہیں تو پی لیتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ بڑی بڑی مقدار میں پانی کا انتظام کرتے ہیں